जोंनि बर' हारिनि खेराइ मोसानायाव जोङो दख'ना गोमो गानो आर'नाइ गोजा लायो ओमफ्राय बिदिनो सना रुपा आसान खेरा माला गहेना गानफबजोबनानै जोङो देलाय मालाय रंजा बाजा बैसागुखौ जोङो बैसागु फोरबोखौ जों फालिनाय जायो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ' गथ' गथाइ सिफुं सेरजा दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा लानानै जोङो रंजानाय जायो न'खर न'खर मोसायो बैसागु फोरबोआव जों बे बैसागु फोरबोखौ बोसोर गोदानखौ जों बिदि बरायनाय जायो आरो ओमफ्रायथ' बे खेराइ मोसानायाथ' जोंनि खेराइ फुजायाव बिदिनो दख'ना थावसि गानो ओमफ्राय जोमग्रा मोनसे बुसिनि जि होनो बेखौ जि गुफुर जानजिआव खास'यो ओमफ्राय आखाइआव दाहाल लायो थुंग्रि लायो बे बायदिजों मोसायो आरो जोंनि बाथौ खेराइआ दा बिदिनो अनेक बिदि मोसा मोसा हारिखौ फोजाखंबोदों आरो बर'नि नेरसोनखौ सिनायथि होबोदों जेरावबो दा जोंनि बर'नि बाथौआनो दा एसे गोसारनानैबो दङ खेराइ फुजाजोंनो गासिबो जाखांबोजोबनायबो जाहैबाय आरो बेनि अनगायै गोदोनि दिनाव ड्रेस गाननायफ्रा बिदिनो दख'ना थावसिजोंनो जोङो देलाय मालाय देलायबोदों गोदोनि आबै आबौआ दानि दिनावथ' गाननाय जोमनायफ्रा आलादा जाबोबाय समायना रमायना साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोबाय बेफोरखौनो गाननानै बैसागु दिनाव मोसायो दख'ना बिदनजों जोमग्रा गोजाजों आर'नाइ लानानै सेरजा सिफुं खाम जथा लानानै बेजों बरायनाय जायो आरो बोसोर गोदानखौ दा बे बोसोर गोदानखौ फालिखांनाय लोगो लोगो बिदिनो जा न'खरफ्राव थाइसे थाइनै हरो अननानै बैसागु रंजानायनि थाखाय अननानै न'खरनि मानसिफ्रा जा थाइसे थाइनै हरो बेजोंनो जोबनाय बेलायाव आरो बैसागुखौ बिदाइ होनाय समाव फांशन खालामनानै बेजोंनो फांशनाव बिदाइ फांशनखौ बिदाइ समाव खुंनाय जानानै बेजोंनो जानानै लोंनानै फोजोबनाय जायो आरो बैसागुखौ बिदाइ होफिननाय जायो दा बेनो जोंनि बर' धोरोमाव जौ लोङो बेदर आखाय एवनानै जायो आइथिया आइथिया थालिरनि मादाजों दावजों अमाजों खाजि जालाय लायो मालाय जानो हाग्राफ्रा बेखौ जायो आरो गोथाव मोनग्राफ्रा जायो दा बेफोरबायदि जानानै लोंनानैनो फुरथि खालामनाय जायो आरो बेनो बेनोसै आंनि बुंनांगौ बुंनानै आं बावनो फोजोबनाय जाबाय